हैलो दादा रोटीअ ऑडर ॾिनो आहे चांवर फुलिका पालक पनीर पापड़ आईस्क्रीम गुलाब जामूं एतिरियूं वेराइटियूं चयूं थी मांव तव्हां अञा ताईं ॾिनो ई कोन अथव कुझु महिमान अची चुका आहिनि कलाकु थियो आहे असां वेठा आहियूं राह पिया था ॾिसूं तव्हां अञा ताईं कुझु मोकिलियो ई न अथव देरि बि थी थिए हाणे जल्दी कयो न कलाकु थियो आहे ऑडर ॾिनो थी मांव राह पिया था ॾिसूं तव्हांजी महिमान आयां आहिनि हाणे जल्दी कयो